जेह्ड़े हत्थै दे बनाए दे कपड़े होंदे ओह् बड़े गै प्यारे होंदे ओह्दे बिच जिन्ने बी बनाए दा होंदा उसी बी ओह्दा प्यार छप्पे दा होंदा ओह्दी अदाकारी छप्पी दी होंदी तां करियै जेह्ड़े हैन ओह् रेडीमेड क्लाथ जेह्ड़े हैन जेह्ड़े रेडीमेड कपड़े होंदे न उंदे कोला बड़े गै डिफरेंट होंदे की के जेह्ड़े अपने हत्थें बनाए दे कपड़े होंदे ओह् जेह्ड़े हैन उं'दे बिच इक्क उं'दे बिच इक्क गल्ल गै बक्खरी होंदी उंदे बिच हर कुसै कारीगर दी अदाकारी छुप्पी दी होंदी ओह्दे बिच्चा असेंगी पता चलदा की कुसैगी किन्ना जादा किस चीज़ बिच इंटरस्ट ऐ केह्ड़ा ओह्दा केह् करना चाहंदा ऐ जि'यां हून कुसै बंदे गी आक्खी ओड़ो तुस रेडीमेड कपड़े लाई ओड़ो तुस ते जेह्ड़े अपने हत्थें बनाए दे कपड़े न साढ़े जेह्ड़े मां प्योऽ दे टैम बिच हे रेडीमेड कपड़े इन्ने नेहें होंदे ओह् कीऽ नेहें होंदे की के लोकें कोल इन्ना पैसा बी निहा होंदा ते लोक इन्ना पैसा खर्च बी निं हे सकदे की के होंदा गै थोह्ड़ा बहुत ते कन्नै टब्बर बी बड़ा बड्डा बड्डा होंदा हा ते किन्ने गै कपड़े पूरे करी सकदे हे तां जे ओह् घरै दे कपड़े जेह्ड़े हैन ओह् जादा इस्तेमाल करदे हे घरै दो बनाए दे जेह्ड़े हत्थै बनाए दे जेह्ड़े कपड़े होंदे उंदी गल्ल गै बक्खरी होंदी हत्थै बनाए दे कपड़े तुस बड़े अच्छे अच्छे डिजाईन बी पाई सकदे ओ हर इक्क बंदा जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़े प्यार कन्नै पांदा ऐ रेडीमेड कपड़े दी जेह्ड़ी सिलाई होंदी ओह् उतरी जंदी केईं बारी केईं बारी रेडीमेड कपड़े उतरी जंदे केईं बारी खराब बड़े तौले होई जंदे असेंगी नेईं पता ओह् किस चीज़ कन्नै बने दे न कनेहा मैटीरियल इस्तेमाल होए दा उंदे बिच कनेहियां चीज़ां ओह्दे बिच होई दियां केईं बारी बड़े ऐसे होंदे भाई केईं केईं साल पराने कपड़े पेदे होंदे ते ओह् लेकें गी देई ओड़दे न बाऽ रेडीमेड कपड़े बी केईं शैल होंदे न बाऽ जेह्ड़ा अपने हत्थें बनाऽ दे कपड़े ओह् बड़े गै शैल होंदे न असें अपने हत्थें बनाऽ दे कपड़े गै पाने चाहिदे जेह्दे कन्नै साढ़े हिंदोस्तान गी बी फायदा होऐ ताकि जेह्ड़े बाहर दे ब्रांड्स न ओह् इत्थै आइयै नेईं फलन की के बाहर दे ब्रांड्स आह्नियै साढ़े इत्थै बिका दे न ते साढ़े इत्थूं दे बेचारे लोक न जेेह्ड़े इत्थुआं दा कपड़े लेइयै भामें इत्थुआं गै रा मैटीरियल लेइयै कच्चा माल लेइयै इत्थें जंदे होङन ते उस्सै कच्चे माल दे ओह् कपड़े बनाइयै असेंगी बेचदे होङन मन्नी लैओ हून जि'यां पैह्लें पैह्लें जदूं महात्मा गांधी जी नै असेंगी आंदोलन चलाई दित्ता हा भाई विदेशी कपड़े जेह्ड़े हैन उ'नेंगी छड्डी ओड़ो अपना जेह्ड़ा खाद्दी ऐ अपने जेह्ड़े कपड़े न अपने जेह्ड़े चरखे दे बनाए दे कपड़े न उ'नेंगी लैओ ओह् कीऽ उ'नें आक्खेआ हा ताकी जेह्ड़ा फायदा होऐ ओह् साढ़े गै देश गी होऐ बाह्रले देशें गी नेईं जा बाहरले देशें गी अस फायदा देआ ने आं ते अपना देश साढ़ा डुबदा जा दा ऐ तां जे अपने बनाए दे जेह्ड़े कपड़े न उऐ असें जादै कोला जादै पाने चाहिदे न ते अपने इंडिया दे गै कपड़े हैन ओह् असें पाने चाहिदे बाकी जेह्ड़े देशें दे कपड़े औंदे न ओह् असें नेईं पाने चाहिदे